हमरो हिसाबसऽ ग्रामीण समुदाय र लोक पर्यटन स्थलसे बेसी धार्मिक स्थलपर जाइलऽ करै छै अगर ओकरा बोलबे चल लेऽ जेबौ घुमाबै लेऽ कही बाहर तऽ पर्यटन स्थलपर तऽ ओ नै जैतै अगर बोलबै कही धार्मिक स्थलपर जाइ लेऽ तऽ ओ तुरन्त तैयार भऽ जेतै तइ लेऽ ओकरा ओइसऽ लगाव जुड़लो छै ओकरासऽ पर्यटन स्थलमे ओकरा कोइ इंट्रेस्ट नै छै इसीलिएमऽ इसीलिए ओ धार्मिक स्थलपर ही जाइ लेऽ चुनतै वहाँ भगवान र दर्शन करै लेऽ ओकरा वहाँ मन लगतै इसीलिए गाँव र लोक धार्मिक स्थलपर ही जाइ लेऽ चाहै छै पर्यटन स्थलसे बेसी लेकिन पर्यटन स्थलमे भी जाइ लेऽ देना चाही वहाँ बहुत तरहके जानकारी मिलै छै लेकिन गाँव र लोक ओकरा बारेमे पता नै छै ओकरा बारेमे जानी नै रहलो छै पर्यटन स्थल जयलोसे की फायदा छै बहुत चीज ओकरामे जानकारी मिलतै हमरा बहुत तरहके चीज जे नै जानै छै देखै लेऽ मिलतै जानै लेऽ मिलतै ओकरो बारेमे सुनै लेऽ मिलतै लेकिन लोक पर्यटन स्थल जाइ लेऽ बहुत लोक नै चाहै छै वही अगर बोली देबै चल कही धार्मिक स्थल बोल बम चल वैष्णो देवी चल तुरन्त तैयार भऽ जेतै एकरा ओकरा बारेमे जानै छै धर्मसऽ जुड़लो छै इसीलिए लोक पर्यटन स्थलसे बेसी धार्मिक स्थलमे जाइ लेऽ चाहै छै